جی ہاں ہمارے یہاں گاؤں میں کاروبار کی بات کریں تو الگ الگ لوگوں نے الگ الگ طرح کے کاروبار شروع کیا ہے کیونکہ لوگ کاروبار کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں کاروبار انسان کو مالی طور پر بہت زیادہ ترقی دیتا ہے ہمارے دیہات میں ہمارے گاؤں میں بہت سارے ایسے کاروبار ہیں جو یہاں شروع ہوتے ہیں اور اس کاروبار نے ہمارے یہاں کے بہت سارے تاجروں کو بہت کامیاب کیا ہے انہوں نے بالکل کم لاگت سے اس کاروبار کو شروع کیا شروع میں ناکامی ہاتھ لگی لیکن پھر اس کاروبار میں محنت اور لگن اور ساتھ ہی ایمانداری نے انہیں بہت آگے بڑھا دیا اور آج ہمارے علاقہ کے کامیاب شہرت یافتہ تاجروں میں ان کا شمار ہوتا ہے اس کاروبار کے ذریعہ وہ بہت آگے تک گئے ہیں ان میں سے ایک کپڑے کا کاروبار ہے کپڑے کا کاروبار میں خود ہی کرتا ہوں میرے پاس کپڑوں کی دکان ہے میں بازار سے کپڑا لاتا ہوں اور بیچتا ہوں بلکہ کپڑوں کے لیے مجھے کلکتہ بھی جانا پڑتا ہے ارریا بھی جانا پڑتا ہے اور کٹیہار بھی جانا پڑتا ہے کئی جگہ سے کپڑوں کا مال اپنی دکان پہ لا کر اور اسی طرح سے فروخت کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبار تعالیٰ نے اس کاروبار میں بہت برکت دیا ہے اسی طرح ایک کاروبار ہے کھیت میں پھل اگانے کا اچھے اچھے نایاب اور عمدہ پھل ہمارے یہاں اگائے جاتے ہیں کپڑے کے کاروبار نے ہمارے دیہات کے لوگوں کو بہت سپورٹ کیا ہے وہ کلکتہ سے اور دلی سے کپڑے خرید کر لاتے ہیں اور پھر یہاں فروخت کرتے ہیں اس کاروبار کے بعد ہم بات کرتے ہیں مکھانہ کے کاروبار کے کہ اس نے بھی ہم لوگوں کو کافی مدد پہنچائی ہے آگے بڑھنے میں کھانے مکھانے کے کاروبار سے کافی ترقی ہوتی ہے